میں نے کبھی تیراکی کے مقابلے میں حصہ تو نہیں کیا ہے مگر میں اپنے دوستوں کے ساتھ اکثر سوئمنگ پول جایا کرتا ہوں ہم دوست ایک مرتبہ سوئمنگ پول گئے تھے ہم نے وہاں پر بہت مزہ کیا اور اسی بہانے ہم نے وہاں پر سوئمنگ کی ریس بھی لگائی اور ہم نے کئی بار سوئمنگ کی ریس لگائی کئی دفعہ میں نے ریس جیتی کئی بار دوستوں نے ریس جیتی سوئمنگ کے لیے سب سے ضروری فٹنیس ہے اور تیراکی کے لیے صحیح تکنیک کا ہونا بہت ضروری ہے